हिकु सुठो डांसर पंहिंजे कोच जे इशारनि ते ई हलंदो आहे हुन जी पंहिंजी का सोच कोन हूंदी आहे हुन खे जेतिरो ॿुधाए वेंदो आहे उहो ओतिरो ई कंदो आहे पर हिकु महान डांसर कोच जे इशारनि जे अॻिते बि पंहिंजी सोच खे इस्तेमाल कंदो आहे ऐं पंहिंजी सूझ बूझ सां हर प्रोग्राम पेश कंदो आहे